हमरा खाना बनबयके होलय पहिले तऽ हमरा पहिने बुझय लए नहि आबैत रहय तऽ हमे पहिने की कहै छै अपन मम्मीसँ पुछलियै कि मम्मी गै हमरा बनबयके छै खीर तऽ ओ कहलकै कि कइसे हम पुछलियै मम्मी कइसे बनैयै तऽ बतेलकै कि पहिले दूध चढ़ा दही आ दूध जब खौल जयतहु तऽ ओकरामे चावल दए दही चावल दए देलियै चावल सीझ गेलै तऽ स चावल सीझ गेलै तब ओकरा उतारि देलियै तऽ ओकर बाद चीनी डालि देलियै चीनी डालि कऽ ओकर बाद बनाए लेलियै ओकर बाद मन होलय कि सबजी बनैयै तऽ सबजी बनेलियै तऽ मम्मीकेँ पुछलियै पहिले शादी होवै छै तऽ बच्चा रहै छै तऽ आदमीकेँ ओतेक बूझय लए नहि आबै छै तऽ मोबाइल देखलियै तऽ मोबाइलसँ पूछि कऽ बनेलियै ओकर बाद अपन मम्मीसँ पुछलियै तऽ मम्मीसँ पूछि कऽ अपन बनेलियै जेना जे जुगतयलै तऽ बनेलियै तऽ ओकर बाद सभ परिवारकेँ बहुत अच्छा लगलै खाना आ खाना खैलकै सभ परिवार कहलकै कि बहुत अच्छा छै इएहसभ रोटी रोटी दिआ पुछलियै कइसे बनैयै केतना अथि दऽ कऽ कइसेके बनै छै तऽ ओ बतेलकै कचौड़ी बनबयमे कितना निमक अथि दए कऽ मङ्गरैला उङ्गरैला दए कऽ तब पूड़ी आँटा सनलियै ओकर बाद सानि कऽ तऽ पूड़ी बेलि उलि कऽ तब छानलियै छानलियै तब खेलियै तब परिवार खेलखिन तऽ सभ परिवार कहलखिन बहुत अच्छा खाना बनलै हन से इएहसभ आ घर ले लोककेँ परिवारकेँ पुछलियै ओकर बाद ननदिसँ पुछलियै गोतनीसँ पुछलियै कि कइसे ई खाना बनबयके चाही तब ओ बतेलखिन तऽ ओ बतेलखिन तऽ तऽ ओनाही करि कऽ बनेलियै भात बने जे रोटी सबजी चावल दालि भात हलुआ पूड़ी इएहसभ बनेलियै खानामे पापड़ तिलौरी छानलियै पास्ता बनैत छै जेना मैगी बनल इहोसभ पुछलियै मोबाइलमे सभ देखि कऽ की कइसे इसभ बनाओल जाइ छै तऽ बनेलियै तऽ सभ खेलकै तऽ सभ बहुत अच्छा कहलकै कि परिवार कहलखिन कि बहुत अच्छा खाना बनेलहु हइ खराब खाना नहि होलह बहुत बढ़िआँ खाना होलह सुन सुनलियै ने